ماہی گیری کے لیے دو قسم کی کشتی عام طور پر استعمال ہوتی ہے کشتیہ یونیورسل اور کشتیہ رومبومنس اس کی دو قسمیں ہوتی ہے کشتیاں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتی ہیں کس کشتیاں یونیورسل ان کی پٹیاں پوری طرح کھی کھچک کھچک کر بنی ہوتی ہے اور یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے ان کی شاخ مضبوط ہوتی ہے اور ان کو ماہی گیری کی مختلف ضروریات کے لیے مفید ہوتی ہے دوسری کشتی ہے کشتی ارومبومنس ان کی پٹیاں چوڑی اور پتلی اور کھلی ہوتی ہیں جوکہ پانی میں بہنے کے کسی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی یہ پانی میں خود بخود بہتی ہے ہوا کے ذریعہ ان کی شاخیں کم مضبوط ہوتی ہے جو ان کو کمزور بناتی ہے اور ان کو ماہی گیری کی ضروریات پوری کر نے کی خاطی کے لیے پوری صحیح سے نہیں ہوتی یہ اس وقت کام آتی ہے جب کہیں جھیل میں ماہی گیری کرنا ہو تو جب کام آتی ہے ماہی گیری میں عموماََ کشتیاں یونیورسل استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ ان کی مضبوطی اور مواد کی کمی کے ساتھ وہ قابل استعمال رہتی ہے جب یہ کشتی رمبومنس کی کم ترجیح دی جاتی ہے میں بھی کشتی یونیورسل استعمال کرتا ہوں